लोन और बीमा जा त असांजे पासे ई बैंक आहिनि आई सी आई बैंक बि आहे एच डी एफ़ सी बैंक बि आहे और आई डी बी आई बैंक बि आहे और स्टेट बैंक पी एन बी सभु आहिनि लोन त सभिनी जो ठीकु आहे और सभिनी जो इंट्रेस्ट रेट रेट लॻभॻि सही हिक ई जहिड़ो आहे और सभिनी जी फ़ेसिलिटी बि लॻभॻि हिकु जहिड़ी आहे कोई फ़र्क़ु नाहे असांखे कोई उन्ही में दिक़त काने उन्हीअ में कोई तरह जी और सुठो आहे अगरि लोन जी फ़ेसिलिटी और आराम सां एवेलेबिल बि थी वेंदी आहे चाहे जहिड़ी बि वठो लोन चाहे हाउसिंग लोन वठो चाहे ऑटो लोन वठो त कोई दिक़त काने बैंक कॉपरेट कनि था कोई बि बैंक खां तव्हां वठो उहो लोन चाहे सरकारी खां वठो चाहे प्राइवेट खां वठो कॉपरेट करनि था लोन ॾियण में और सेवा सुठी था ॾियनि हर तरीक़े जी बढ़िया सेटिसफ़ेक्शन था ॾियनि कोई इन्हीअ में परेशानी काने मतलबु मतलबु हुन में कोई बि